न्युऱ्या नारव्या डोंगरेर शिवोले कुमारजुव्या जुयार मिरामार जुवारी मांडवी फोंडा शिरोड्या शिरगांव मया सांकळी बिचोले पेडण्या वेर्णा वागूर नुया पाक पाळये कुंबारवाडा तांबडे सुर्ला वाश्को साकवाळें कोवळ्या राय रासय चिकले बोरये न्यू वाड्यार मेस्तावड्यार खरा वाड्यार कांसवाळी माजोडा मोर्जे उतोर्डा थाण्यार कुट्टाळें फात्तरप्या कलांगूट बागा सड्यार बेलावाय वालपय फोंडा पणजे म्हापसा मडगांव बाणावली कोलवा दिवाडी मुरगांव सांकवाळे सिंदोले कासांतले कांसावले चांदोर बान बानावले जिनाक बेतालबाटी मडगांव दोवरली नावेली बोंड बोंडा बागदां सड्यार